अपने गाँव में एक हॉस्पिटल हम खोले हैं उसको हम सुचारू रूप से चलाते हैं उसमें हम गरीबों को नि शुल्क एक तरह से नि शुल्क व्यवस्था अपन करते हैं कम दाम में दवा देते हैं और इसमें अच्छे अच्छे डाक्टर हम लोग बुला करके उपचार कराते हैं और ताकि स्वास्थ स्वास्थ संबंधी हमेशा सलाह हम लोग देते रहते हैं कि कैसे खाना चाहिए कैसे पीना चाहिए कैसे रहना चाहिए और साफ़ सुथरा की हमेशा व्यवस्था करते रहते हैं और दवा हम लोग रिटेल दाम पर देते हैं उससे ज्यादा हम लोग पैसा नहीं ले लेते हैं गरीबों की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं उसमें जो विकलांग टाइप के उसको हम ट्राईसाइकल अनजान के रूप में ट्राईसाइकल देते हैं कभी कभी जाड़े में जो है हम लोग कंबल वितरण करते हैं गरीबों को ट्राईसाइकिल देते हैं और यह सब सब सुविधा देते रहते हैं और अब जैसे बड़े बड़े लोगों से हम लोग चंदा माँग करके कंबल बाँटते हैं ट्राईसाईकिल देते हैं गरीबों को और विकलांगों को और स्वास्थ्य संबंधी हमेशा सलाह हम लोग देते रहते हैं